भारत में सबसे बड़े त्योहार में दीपावली का जो त्योहार है वो सबसे प्रमुख और सबसे अग्रिम होता हैं जो कि जिसमें जो छुट्टियाँ जो होती हैं कम से कम पाँच से छः दिन के आराम से छुट्टी देती हैं और जो इस त्योहार में ये जो जो दीपावली का त्योहार है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में और इस त्योहार पर हम अपने घरों कि सजावट करते हैं अपने घरों में साफ सफाई अच्छे से क्लीन करवाते हैं और घर को सज़ाते हैं और रंगोली बनाते हैं और ढ़ेर सारी मिठाइयां बनाते हैं और जैसे कि इस इन दीपावली के जो त्योहार में हैं सबसे पहले शुरू होता है वसुबारस से उस दिन गौ माता कि पूजा कि जाती है फिर धनतेरस आता है उस दिन कुबेर जी की पूजा की जाती है और उसके अगले दिन जो है रूप चौदस आता है उस दिन रूप चौदस आता है उस दिन कृष्ण जी की पूजा की जाती है और रंगोली तो बनाई जाती है पाँच से सात दिन तक लगातार रंगोली बनाई जाती है दीप लगाए जाते हैं और और और भी बहुत जैसे की मेहमान आते है पड़बे के दिन और गोवर्धन पूजा होती है उसके गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज होती है जिस दिन भाई दूज़ के दिन बहनें अपने भाई को बुलाती है अपने घर और उन्हें उनको खाना खिलाती हैं उनकी लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं उनको तिलक लगा तिलक लगाती हैं और भी और ये जो त्योहार है पूरे देश में मनाया जाता है भारत देश में और इसकी जो छुट्टियाँ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है हर एक त्योहारों कि तुलना में जो दीपावली कि जो छुट्टियाँ होती हैं बहुत अत्यधिक होती हैं सात से आठ दिन कि छुट्टियाँ होती हैं और इसके बाद में जो त्योहार हैं जैसे कि नवरात्रि नवरात्रि भी पूरे भारत देश में मनाया ज़ाता है इसमें भी तीन से चार चार दिन की छुट्टी रहती हैं नवरात्रि में माता जी कि पूज़ा कि ज़ाती हैं उनकी जगराता किया जाता है और गरबा खेलते है माता को प्रसन्न करने के लिए और व्रत किए जाते हैं और माता जी कि पूजा की जाती है और नौमी के दिन कन्या पूनजकिया ज़ाता है और व्रत अनुष्ठान किया जाता है और दशहरे के दिन रावण देहन की खुशी में दशहरा मनाया जाता है और इसी के बीस दिन बाद ही दीपावली मनाई तीजा है और इसके बाद में जो त्योहार है वो रक्षाबंधन है उस पर बहनें जो हैं भाई को राखी बांधती है और अपनी रक्षा की कामना करती है ताकि उसका भाई जो है उनकी रक्षा करें विपत्ति में औंर जो मकर संक्रांति है जो कि हमारे भारत देश में मनाया जाता है इसमें जो पतंग उड़ाई जाती है और जो सूर्य जो होते हैं उतरायन हो जाते हैं और तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं जो कि शरद ऋतु में के खाने पर हमारे शरीर को बहुत लाभ देते हैं और होली मनाई जाती है जिस पर होलिका दहन होता है और रंगों से सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली खेलते हैं होदिका दहन होता है उसके साथ दिनभर शीतला माता कि पूजा कि जाती हैं माता जी को ठंडा किया जाता है और इसपे धोपले वगैरह बनाकर पूजा की जाती है और अगर दीपावली के बाद में अगर किसी अन्य धर्म में अगर छुट्टी कि बात कि जाए जो बड़ा त्योहार है जिसे कि क्रिसमस होती हैं इसी में जो होती है बड़े दिन कि छुट्टी भी पड़ती है जो कि तीन चार दिन कि पाँच दिन कि होती है और इसी बीच में क्रिसमस मनाया जाता है तो वो जो दीपावली जो है सबसे बड़ा त्योहार है और जो कि पूरे भारत देश में मनाया ज़ाता है और इसकी जो छुट्टियाँ होती हैं सबसे अधिक छुट्टियाँ होती हैं धन्यवाद